हैलो हैलो हां जी कौन हां केह्डी केह्ड़ी जगह ऐ घूमने आह्ली जम्मू बथ्हेरियां जगह न घुमने आह्लियां सुरईंसर होई गेआ घूमने आह्ला मानसर होई गेआ फेर वैष्णो देवी बी जाई सकदे तुस जीडीए पार्क ऐ घूमने आह्ला रानी पार्क ऐ हां जी शैल जगह ते इक हून जेह्ड़ी ऐ ते ते हून ओह् ऐ हरी पैलेस मांडा ज़ू फेर जीडीए पार्क व शैल ऐ घूमने बैठने आह्ला हां जी ज्यादा मानसर वी शैल ऐ मानसर मछलियां बगैरा बी ऐं झूले बगैरा बी शैल लग्गे दे हां तुसें कदूं औना घूमने गी अच्छा होर बच्चे बुच्चे लेइयै औना